भईया मैं हर्ष मूल जिन्दानी अभी थोड़ी देर पहले आपकी कैब बुक करी थी आपने मेरे को मदन महल छोड़ा था हाँ भईया आपके कैब में फोन भूल गया हूँ मैं अपना चेक करिए न हाँ बैक शीट पे होगा मिल गया ओ आप इसे वापस आकर दे सकते हैं क्या दे जाइए भईया अगर हो सके तो भईया थोड़ा काम मैं बीजी हूँ दे जाइए ठीक है भईया धन्यवाद आ आ जाइये आप मुझे कॉल कर लीजियेगा पहुँच के जी जी धन्यवाद